अहिड़ा तमाम मौज़ू आहिन जंहिं ते लिखण हिकु हिचकिचाहट महिसूसु कराए थो कंहिं बि समाज में अलॻि अलॻि क़िस्म जा मसइला हूंदा आहिनि कुझु अहिड़ा मसइला पिण हूंदा आहिनि जंहिं ते घर में ॻाल्हाइण बि हिक सभ्य समाज में ॾुखियो कमु थींदो आहे अहिड़नि मौज़ुनि ते लेखक जो लिखण बि मुश्किल आहे हिक क़िस्म जी हिचक या हिक क़िस्म जो परहेज़ हू सदाई अहिड़े मौज़ुनि सां करे थो पर समाज लाइ उन विषयनि ते लिखण बि ॾाढो ज़रूरी आहे जे कॾहिं असां ॻाल्हि कयूं सेक्स एजुकेशन जी इन मौज़ूअ ते चङो घटि लिखियो वियो आहे ऐं मयारु तौर अहिड़े अदब जो हुजण बि ज़रूरी आहे जंहिं सां समाज में हिक क़िस्म जी सुॼाॻी आणे सघिजे हिकु ॿियो विषय अॼु कल्ह ॾिसणु अचे थो जंहिंखे एल जी बी टी क्यू करे चऊं था जंहिं में लेस्बियन गे बाइसेक्सुअल ट्रा ट्रासजेंडर जंहिंखे असां समलैंगिक समुदाय या समलैंगिकता वारो मुआशरो करे कोठियूं था इहो बि अॼु समाज जो हिक वॾो मसइलो आहे जंहिं ते अॼु भारत में लिखण सां परहेज कजे थी ॿियो हिक मौज़ू असां ॾिसूं था त शादियुनि खां पोइ औरतुनि ते थींदणु कहर जंहिं में ज़बरन उन्हनि सां जिस्मानी ताल्लुक करम करणु जंहिंखे मैरिटोरियल रेप चइजे थो उहो बि चङो वधी वियो आहे एॾनि मौज़ुनि ते ॻाल्हाइणु लिखणु या कंहिं क़िस्म जी रचना करण सां चङी परहेज कजे थी हिचकिचाहट महिसूसु कजे थी छो जो कंहिं बि सभ्य समाज में इहे ॻाल्हियूं सनसनीखेज़ थियनि थियूं ऐं हिक क़िस्म जी उनसां अञा क़बूलियत घटि आहे तंहिं ते ज़रूरु लिखणु घुरिजे